हॅं हेल्लो कुछ छै

ई तऽ छै ई बात तऽ जरुर छै आब फ़ास्ट बॉल के केना खेलबै मतलब सं हूँ ठीक छै हाँ बड़का लम्बा ग्राउंड बड़का शार्ट केना खेलै छै मतलब अच्छा छक्का लगायब

कुछे मतलब कम समय मिलै के मतलब ओवर हडिंग मे लम्बा लम्बा शोर्ट हम नहिये मारय सकै छियै और हमरा गैप बीच सिंगल डबल लै मे ओ लाबय सकै मे की करय पड़ै छै ओहि के हाँ ई बात तऽ छै हाँ ई बात ठीके कहलैथ अपने चलय अपने सं मिलबै अच्छा सॅं कोचिंग ज्वाइन करी लेबै क्लास अरे अपनेके टाइम कितना बजे छै मतलब सुबह शाम के कितना बजे अहाँके कोचिंग के हॅं ठीक छै नहि इतना तऽ मिलैक बाद करबे करब और ओकर बाद किछु